جی میں وہیں سے بات کر رہی ہوں جی بتائیے ہمارے یہاں دیکھیے سیمسنگ ہے ویوو ہے ریئل می ہے ریڈمی ہے ون پلس ہے اے فنکس ہے بہت سارے فون ہیں آپ کو کون سا چاہیے جی مل جائے گا آپ کو یہ فون دیکھیے اِس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اِس میں فور جی بی ریم ہے اور اِس اِس کے جو کیمرا ہے اِس کے اندر بہت سارے اور بھی جو فیچرس ایسے ہیں جو آپ کو پسند آئیں گے اِس کا جو اسٹوریج ہے وہ ٹوینٹی ایٹ جی بی ہے ہاں وہ بھی بہت اچھا ہے ٹوینٹی فور ہاؤرس جی جی مل جائے گا اُس کے لیے آپ کو لکھنؤ کے ہی ڈاکیومینٹس چاہیے اور آپ کو پہلے فورٹی پرسینٹ ڈاؤن پیمینٹ کرنا پڑے گا اُس کے بعد آپ اپنا جتنی بھی مطلب سکس منتھ یا ٹویلتھ منتھ کی قسطیں مطلب ای ایم آئی بنوا سکتی ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ آ جائیے گا میں کروا دوں گی ٹھیک